हमर बाड़ी छै की बाड़ी छै ने हमरा बाड़ीमे अपन जाइ छियै संयोग ई करय छै की सब सहयोग करय छै बाड़ीमे जाकऽ अपन सब बाल बच्चाके परिवारके साथ साफ सुथरा छै ओ हरियरी हरियर छै भी छै बाड़ीमे साफ सुथरा छै वहाँपर जाइ छियै हमरा सब घुमय फिरय छियै बाल बच्चा भी छै सरसुख करय छै कसरत करय छै खेलय धुपय छै बहुत मतलब बाल बच्चा खेलय धुपय छै हम सब चीज करय छियै बाड़ीमे खेलय धुपय छै सब चीज करय छै बढ़िआँ साफ सुथरा छै बैठय उठय छै हमरासँ हवा बिहारि भी लगबय छियै कसरत भी करय छै बाल बच्चा सब चीज बाड़ीमे छै हरियर भी छै आमके कलम भी छै बाड़ी झाड़ीमे सब चीज मतलब की सब हर चीज देखयमे अच्छा लागय छै बाड़ीमे हर चीज बढ़िआँ छै